हाँ भैया ठीक है भैया हम आ रहे हैं भैया वहाँ रूट का जो है रूट ठीक नहीं है रूट थोड़ा ख़राब है इसी लिए थोड़ा हम आ रहे हैं फास्ट आ रहे हैं भैया ये ही क़रीब दो तीन घंटा लग सकता है आने में हाँ भैया अब यहाँ से मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद आने में भैया रोड पर बीच में रोड नहीं सही है रोड ख़राब है एक तो ट्रैफिक भी है भैया आने में समय लगेगा ना हम लोगों को

तो भैया हम थोड़ा फास्ट ही करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी ही आ रहे हैं और भैया जानते ही हैं रोड भी थोड़ा बस भैया जी बिंदा ज़िले में है

हाँ भैया गाड़ी की कंडीशन ठीक है भैया गाड़ी अच्छी भी है हाँ हाँ भैया रोड नहीं सही है भैया रोड नहीं सही भैया हम फास्ट भी आएंगे जो पैसेंजर हमारे बैठे भी रहेंगे उनको दिक्कत होगी और जानते है भैया उछल कूद होगी तो पैसेंजर को दिक्कत भी होगी इसी लिए थोड़ा हम स्लो चलेंगे हम भी सेफ्टी रहेंगे और हमारे पैसेंजर भी सेफ्टी रहेंगे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है भैया सरकारी तनख़्वाह पाते हैं भैया आराम से काम करेंगे भैया हम को इतना टाइम हम को पहुंचना है हम को दिन भर में हम को इतना चक्कर लगाना है इतना चक्कर वहाँ काम करना है भैया हम को ड्यूटी का करना है आठ घंटे की जो ड्यूटी मिलता है सरकारी हम को करना पड़ता है वो तब हम करेंगे भैया हम को वहाँ लगाना पड़ता है ना नंबर इतने नंबर से इतनी नंबर तक वहाँ जाना पड़ता है

इसी लिए भैया हम लोग को हम लोग अपनी दूर करेंगे भैया हम लोगों को वहाँ जा कर नंबर भी लगाना भी पड़ेगा इसी लिए भैया हम लोग अपना काम से आ रहे हैं और मान लीजिए भैया रोड नहीं सही है इसी लिए दिक्कत हो रही है हम को रोड के ख़िलाफ़ से भैया ये रोड के बारे में हम लोगों को भी नहीं पता है अब बोलते हैं सभी लोग कि रोड जल्दी बन जाएगी जल्दी बनेगी अब तो देखते हैं कब तक बन जाएगी रोड भैया काम हुआ है भैया रोड में फ़िलहाल सुन रहे हैं कि काम लग चुका है काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा काम लगा हुआ है अब जो काम इस्टार्ट हुआ तो जल्दी बनेगा भैया अब तो रोड स्लो ही बनेगा ना मतलब भाई रोड चालू हुआ है वह रोड बंद नहीं करेंगे कि रोड ब्लॉक कर के काम में लगाएं भैया रोड ब्लॉक में तो काम करेंगे नहीं इसी लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है ठीक है भैया थोड़ा जल्दी करें हम लोग थोड़ा जल्दी आएंगे आप वेट करिए फिर जल्दी आ रहे हैं हम लोग ठीक है भैया